جی وہ میں ایک سیکنڈ ہینڈ فون لی تھی جی دو مہینہ پہلے ہاں وہ کچھ سستا تو پڑتا ہے لیکن بعد میں اس میں بہت سارے فولٹ نظر آنے لگتے ہیں یہ موبائل لینے سے پہلے دیکھنے میں تو لگتا ہے نیو ہے موبائل لے لی میں نے لیکن جب لی نا تو دو مہینے بھی نہیں چلا پائی جی پانچ ہزار روپیہ سمجھیے پانی میں چلا گیا کیونکہ موبائل اتنا ہینگ کرتا تھا جی اسپیکر بھی اتنا اچھے سے نہیں کام کرتا تھا اور آواز بھی ٹکڑاتا تھا اور دوسری بات یہ کہ اس کا کیمرہ اتنا گھٹیا تھا کہ ویڈیو کال کرنے پر اس میں صاف صاف فوٹو نظر ہی نہیں آتا تھا اس لیے میں کہتی ہوں کہ سیکنڈ ہینڈ کوئی بھی چیز کوئی بھی پروڈکٹ صحیح نہیں ہوتا ہے بھلے دیکھنے میں اچھا لگتا ہو نیو کے طرح نیا کی طرح لیکن وہ کام نیا کی طرح نہیں کرتا ہے کچھ دن پہلے میں ایک کپڑا بھی لی تھی سیکنڈ ہینڈ یوز کیا ہوا دیکھنے میں تو بالکل نیا کے طرح لگ رہا تھا لیکن پہننے کے بعد جو دھوئے نا تو سارا رنگ اس کا اڑ گیا اور کمفرٹیبل بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا ویسے تھا کاٹن لیکن رنگ گرنے کی وجہ سے وہ بے کار سا بھدا سا لگنے لگا جو کوئی کام کا ہی نہیں رہا سیکنڈ ہینڈ پروڈکٹ عام طور سے کچھ دنوں کے لیے رہتا ہے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے